हम जे पुर्णिया जिला सॅं बाजि रहल छियै हमर नाम राकेश कुमार छियै आ हमे जे छियै फुटबॉल कोच छियै अहाँ के जे छै पुर्णियां जिला मे जे छै बी एस ए ग्राउंड जे छै वहाँ पर ट्रेनिंग जे छै फुटबॉल के आयोजन करल जाइ छै अहाँ के जे छै ओहिमे अहाँ के ट्रेनिंग जे छै से ट्रेनिंग अहाँ के लागि जेतै से अहाँ के जे छै टाइम के सुबह छओ बजे सॅं ट्रेनिंग स्टार्ट भय जाइ छै अहाँ के जे छै टाइम के चारि बजे सॅं अहाँके जे छै जेतना अहाँ चाहै छियै जानै छियै अहाँ जे ट्रेनर हमही छियै एहिसॅं तऽ अहाँके सब विद्यार्थीके अपन अपन रूचि होइ छै ई जे छै फुटबॉल जे छै एहेन खेल छै जे अहाँके बच्चा के अगर रुचि आबि जेतै तऽ ओ टाइम के बारे मे फिकिर नहि करै छै बच्चा सब बुझै छै एहिमे मजा आबि जाइ छै ओ जे छै अपन ई फील के ट्रेनिंग के पूरा ध्यान रहै छै अहाँ के मरजी छियै लेकिन अहाँ जे सुबह जे छै प्रातःकाल जे छै छओ बजे आबि जाय के छै बी एस ए ग्राउंड मे अहाँ जे छै जे अपन स्पोर्ट्स के जे ड्रेस भय गेलै खेलकूद के जेतना ग्रूपकरण भय गेलै ओ अहाँके जे छै लाबि कऽ जे छै डी एस ओ ग्राउंड जे छै आबि जाय के छै छओ बजे हमर नाम राकेश भय गेलै हम जे छै फूटबाॅल कोच छियै अहाँके जे छै ओ टाइम हम बता देलहुॅं आओर अहाँके जे छै एखन ट्रेनिंग सब एहन छै जे अहाँके पहिले सॅं तैयार अहाँ जे छियै फुटबॉल मैच मे भाग लेले छियै अहाँ सब के आयोजित भेल छै कोइ भी फुटबॉल के मैच अहाँ ओहिके लेल टेंशन नहि छै लेकिन अहाँ अगर छियै ठीक छै अहाँके दोसर कटेगरी मे डालि दै छै अहाँके जे छै दोसर विभाजन के छै

ई जे छै ने डीएसए ग्राउन्ड के जे छै एकर जे एहि बीच मे टेंडर जे छै पास भेल छै डीएसए ग्राउंड के जे छै जिला के स्तर पर जे छै बहुत ही अच्छे ढंग के हेतै एकर जे छै एकर जे आयोजन जे छै एकर जे विकास जे छै और डीएसए ग्राउंड के जे छै यहाँ बहुत सारा मेच जे छै पहिले बहुत बड़ा मेच जे छै अहाँ सब के दोसर जिला मे भेज दै रहै लेकिन अखन जे छै पुर्णियाॅं जिलामे भी मैच हेतै आ ई छै जे ट्रेनिंग सब जे छै मैच भय गेलै ट्रेनिंग भय गेलै सब जे छै अहाँ के पुर्णियाॅं जिला अहाँ के प्रान्त भय गेलै हम्मे जे छियै ट्रेनिंग दय रहल छियै